आङो नोंथांनो जायगा बेरायनो थांनो थाखाय एडभान्स फैसा होनाय जादोंमोन नाथाय थांनाया केन्सेल जाबाय बिनि थाखाय नोंथाङा अनानै आंनो होनाय रां खिनिखो हरफिनदो